एहिमे अङ्ग्रेजके खिलाफ लड़ाइमे जे सबसे महत्वपुर्ण छै ओ जतऽ से शुरुआत भेलै रह आन्दोलनके ओ छियै मङ्गल पाण्डेकेँ जे ओ बन्दुकके इस्तमाल गोलीके इस्तमाल करै से मना कऽ देलकै रहय ओ आन्दोलन हमरा सभसे नीको लागै छै जे मतलब ओ ओकरा हम दिमागमे बैसेले रहै छी कि अगर ओ आन्दोलन शुरु नहि हेतियै तऽ एते बड़का आन्दोलन पुरा भारतमे आजादीके नहि हेतयै ई अङ्ग्रेज ओकरा सबकेँ जे बन्दुक दै रहै ओकर गोली जे बनबै रहै तऽ ओहिमे मानल जाइ रहै जेकि सुअरके चमड़ा आओर गायके चमड़ा ओहिमे इस्तमाल होइ रहै और नमक जे ओकरा सबके खाय ला देइ रहै तऽ ओहिमे मानल जाइ रहै जेकि किछु एहन मिलावट रहै कि हड्डीके चुरा मिलायल जाय रहै जाहि से कि भनक भए गेल रहै ओकरा सिपाही सबकेँ कि हमरा सबकेँ एहिमे जानवरके हड्डीके चुरा जे नमकमे मिलायल जाइ छै तऽ ओ सभ रोटी खाय से इन्कार कऽ देलकै रहय आर ओ गोली जे ओकरा दाँत से खीँच कऽ बन्दुककेँ तब गोली चलबै पड़ै रहै ओहिमे कहलकै रहै जे सुअरके चमड़ा रहै आओर गायकेँ चमड़ा रहै तऽ हिन्दु गायकेँ चमड़ा छै ई कहिकेँ ओकरा दाँत से खींचे से मन कऽ देलकै आओर मुस्लिम जे छै से सुअरकेँ चमड़ा कहिकेँ दाँत से खिचे से मना कऽ देलकै तकर बाद ई विद्रोह शुरुआत भेलै रहय और ई आगि जे ई विद्रोह भेलै रहै विद्रोह बहुत सफल नहि भेलै रहय लेकिन ई आगि लगा देलकै पुरा भारतमे विद्रोहके लिए आजादी केँ लिए विद्रोह करैकेँ तऽ ई विद्रोह हमरा हमेशा याद रहै छै आओर हम मानै छी कि इएहे जे छै आजादीकेँ लड़ाइकेँ शुरुआत रहै ई विद्रोह नहि शुरु हेतियै आओर इहो पर हमरा गर्व होइ छै कि मङ्गल पाण्डे जे विद्रोहकेँ शुरुआत करलखिन रहै ओ भारतकेँ बिहारकेँ रहथिन तऽई बात पर सभ हमेशा गर्व करथि हम एकरा हमेशा याद राखले रहै छिऐ विद्रोहकेँ